सोशल मीडिया पर मैं अपने चीज़ें जो हैं इसीलिए मेरा व्यापार सम्बन्धी क्या डालता हूँ जिससे कि मेरा व्यापार मुझे अच्छा मिलता है ऑपरेटर लोग जब उसको देखते हैं कि यह चीज़ें इस भाव में इतने कम पैसे में अच्छी मिल रही हैं तो लोग जो हैं मेरे यहाँ लेने आते हैं तो मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें कर डालता हूँ कपड़े हैं शर्ट हैं पेंट हैं जींस है कोट है डालता रहता हूँ और कई लोगों को टैग भी करता हूँ क्योंकि टैग करने से क्या होता है कि कुछ चीजें हैं वह आप जैसे लोगों को भी दिखती हैं और दूसरों की प्रोफाइलें भी दिखती हैं तो मैं अधिकतर सोशल मीडिया अपलोड करता हूँ अपने व्यापार को लेकर उस पर डालता रहता हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा होने लगा है दिन ब दिन मेरा व्यापार बढ़ने लगा है और जो लोग नए नए हैं जो मुझे जानते नहीं हैं वह भी मुझे जानने लगे हैं और मेरी दुकान पर आने लगे हैं सोशल मीडिया पर में जैसे कि मेरी जो फोटो है वो पोस्टें डालता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोग उसको लाइक कमेंट करते हैं और फिर उसे पहचान मिलती है कि यह व्यक्ति वहाँ के हैं और कई लोग तो मुझे कई बार मैं जब बाहर जाता हूँ तो जब लोगों से नमस्कार होती है राम राम होती है वे एक से एक तू जानता नहीं मुझे जानते हैं तो जब चर्चा निकलती है तो बताते हैं कि हमने आपको फेसबुक पर देखा था भैया आप यह भाई साहब आपको देखा था तो बड़ा खुशी प्राप्त होती है कि मुझे नए नए लोग जानने लगे हैं मेरे व्यापार के बारे में जानने लगे हैं अब तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे लगभग हर जगह जानने लगे हैं क्योंकि जो मेरे पोस्ट हैं वह लगभग सभी लोगों को मैं टैग करता हूँ तो आस पास आज इतना भी एरिया है और जो मेरे समाज के लोग हैं वहाँ पर अधिकतर लोग मुझे जानने लगे हैं कि आप वहाँ रहते हैं यह काम करते हैं अच्छा लगता है कि आपने स समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं बड़ी ख़ुशी होती है कि लोग जो हैं उस मेरे जो मैं सोशल मीडिया पर जो अपने कपड़े मैं शेयर करता हूँ दुकान के तो बड़ी ख़ुशी होती है कि लोग पैसे तो मुझे आ ही रहें हैं वैसे पहचान मिल रही है और कई लोग मुझे जानने लगे हैं बहुत अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका हम सही उपयोग करते हैं तो वास्तव में उसका रिटर्न आता है और चिंता कभी रही नहीं मुझे क्योंकि जो प्राइवेसी है वह हमें पहले से ही चीज़ें ऐसी डालता हूँ जो कि कभी टेंशन वाली न हो और जो पासवर्ड हैं और यह कोड जो हैं और मैं गोपनीय रूप से रखता हूँ और समय समय पर उसमें बदलाव करते रहता हूँ जिससे कि कोई भी मेरी निजता जो है मेरी जो प्राइवेसी है वह उसका हनन न हो और मुझे कोई समस्या न हो वैसे हम यदि सोशल मीडिया का सही उपयोग करें तो हम बहुत अच्छा इसका उपयोग ले सकते हैं अपने जीवन में और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो मैंने आज उपयोग किया उसका लाभ मैंने लिया है और मैं यही कहूँगा सभी लोग इसका लाभ लें बहुत अच्छी चीज़ है